नंढनि उद्योगनि लाइ ऐं किसाननि लाइ हीअ सभु पॉलिसियूं महिला उद्यमी सभिनी लाइ इहा पॉलिसी आहे पर असां हिन

असां हिन पॉलिसी कॾहिं बि असां परिवार लाइ इहा पॉलिसी इस्तेमालु कोन कई आहे